नेक्लेस सगळ्या बायलांक आनी चेडवांक घालपाक खूब आवडटा आमचे कडेन जर कसलो कार्यक्रम आसलो जाल्यार आमी सगळीं जाणां नेक्लेस घालून वयता नेक्लेस हे वेगवेगळे तरचे आसतात सिल्वर गोल्डन डायमंडाचे नाजाल्यार बिड्सांचे थोडे नेक्लेस बरे येतात आनी थोडे रोखडेच तुट्टात थोडे नेक्लेसांक सरी यूज केल्ली आसता म्हणल्यार बारीक बारीक सरयो जेन्ना आमी तो नेक्लेस घालतात तेन्ना त्यो सरयो लागतात आमकां थोडे नेक्लेसांक डायमंड बिड्स यूज केल्ले आसतात ते रोखडेच पडटात आनी थोडे जे नेक्लेस आसता ते सिल्वर कलर गोल्डन कलर आसतात जेन्ना आमी एकदां घालीत जाल्यार तेंचो कलर जो आसा तो वयता आनी ते फेड जातात म्हाजो नेगेट्यूव एक्सपिरीयन्स म्हटल्यार आमकां एकदां लग्न आसलेले आनी त्या लग्नाक हांव बरी साडी न्हेसलेलें आनी त्या साडयेचेर म्हाजे कडेन एक नेक्लेस आसलेलो तो बरो दिसतलो म्हण हांवें घातलेलो आनी त्या नेक्लेसाक न्हू बारीक बारीक अश्यो सरयो यूज केल्ल्यो आनी जशें की हॉलान पावता तशें म्हाका सगळे आंगाक अशें आंग गळ्या कडेन बुड्डपाक लागलें गळो म्हजो बुड्डपाक लागलो बारीक बारीक ज्यो सरयो आसा सगळ्यो म्हाका गळ्याक लागपाक लागल्यो आनी तें लागून लागून म्हजो तो फूल नॅक जो आसा म्हणजे गळो म्हजो तो फूल रॅड जालो आनी म्हाका सामकी एलर्जी कशी जाली आनी बारीक बारीक पुळयो सुद्दां येवपाक लागल्यो सो म्हाका ह्यो सगळ्यो ए नेक्लेस घालून एलर्जी जाली मागीर हावेंन घरा कडेन येवन तो बेगीन बेगीन काडलो आनी थंड आयस लायलो हो म्हजो नेगेट्यूव अशी एक्सपिरियन्स आशिल्लो